गेलेनाय बिथिङाव जोंनि हारिनि गेलेगिरि बिथांमोनहाबो गोबां बिथिङाव गोबां देरहासारनाय आरो जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो जोंनि हारिनि गेलेगिरि जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नारजारि सौनाय गेलेगिरि अंकुसिता बर' जमुना बर' बायदिनि मुंफोरखौ जोङो लानो हायो बिथांमोना जोंनि हारिनि गोजौ सारिनि गेलेगिरिफोर बिथांमोना बायदि बिथिङाव गेलेनानै गोबां गेदेर गेदेर सनानि मेडेलफोर जोङो देरहानो हादों आरो बिथांमोना सनानि मेडेल देरहानानै जोंनि हारिनि मानदान्दाखौ गोजौ सारियाव दैखांदों हलिचरन नारजारिया बिथाङा सासे जोलुर गेलेगिरि बिथाङा दिनै इण्डियानि सुपार लिग आईएसपिएलआव गेलेनो थाखाय खाबु मोनबाय बिथाङा जोंनि हा हादोरनि सिङाव आईएसपिएलनि बादायनायाव गोबां हादोरसानि जानानै गेलेनानै गोबांथार सनानि मेडेलखौ देरहानो हादोंमोन बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिनि जमुना बर' बिथाङा सौनाय गेलेनायावबो गोबां गुबुन गुबुन हादोरफ्राव गेलेनायजों लोगोसे इण्डिया जोंनि हादोदआव गेलेनानैबो गोबां सनाफोर सनानि मेडेलफोर देरहानानै मुं खामायनो हादों लोगोसेयैनो अंकुचिता बर' आरो गोबां गेलेगिरिफोरनि मुंखौ जोङो लानो हायो जोंनि हारिनि लाइमोनफ्राबो बिथांमोननि बादि गेलेनानै जिउआव सासे राफोद गेलेगिरि जानो लुबैनांगौ बिथांमोनहा गावसोरनि नाजानायजों सासे राफोद गेलेगिरि जानो हादोंमोन बिसोरो साफा साफा जोंनि हारिनि राफोद गेलेगिरि जों बिसोरखौनो जोङो जोंनि हारिनि इयुननि गथ'फोरा नुनानै सोलोंनानै साफा साफा गेलेरि गेलेगिरि जानो हायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो इयुननि समाव जोंनि हारिनि थरफा थरफा हाथरखिफोर होन्नानै जोङो सान्नानै लागोन